ہلو جی جی آ رہی ہے آواز

یہ آپ کو مطلب کس آپ کی کیا ایجوکیشن ہے کیا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں گے آپ ایجوکیشن کوالفکیشن کے بارے میں جی اور آپ نے کوئی ایڈیشنل کورس کر رکھے ہیں اوکے گڈ اور آپ کو میرا جو جاب کا جو آپ کو ملا تھا وہ آپ کو کون سی نیوز کا ملا تھا اوکے اور آپ کا ایکسپیرینس ہے کچھ جی تو آپ نے کتنے منتھس کتنے ایئر کیا ہے کچھ کیا آپ بتا سکتی ہیں آپ نے ٹو ائیرس کا کرا ہے اوکے گڈ پر ایکچولی کہ میرا جو میں چاہتی ہوں میں اپنی جاب تو دینا چاہتی ہوں مگر ایسے بندے کو دینا چاہتی ہوں جو ہارڈ ورکنگ ہو جو میرے کمپنی کو بہت زیادہ اونچائی پر بلندی پر پہنچا سکے اوکے اب میں آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو ہماری فیوچر میں ہماری کمپنی کو اونچائی پر پہنچانے میں ہیلپ کریں گی

جی آئی لائک یور اسپرٹ جی آئی لائک یور اسپرٹ کہ آپ کے اندر کچھ دکھانے کی کچھ کر دکھانے کی آپ کے پاس وہ ہے وہ چاہ ہے جی اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے منڈے کو آپ اپنے سارے ڈاکیومینٹس لے کر آ جائیے اور میں ایک بار کراس چیک کرکے میرا ایچ آر کراس چیک کر لے گا اس کے بعد سے ہم آگے پروسیجر کو اسٹارٹ کریں گے اوکے اور جو ٹائمنگس ہوں گی وہ دس سے لے کر آج شا مطلب دوپہر دو بجے تک ہوں گی اینڈ ڈونٹ بی لیٹ بکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ جی ٹائم سے پہنچ جائیے گا جی میں آپ کو ایڈریس اور ای میل میں آپ کو سینڈ کر دوں گی یہ اور آپ کا ای میل آئی ڈی جو ہے آئی تھنک مجھے آپ فارورڈ کردیجیے گا اسی نمبر پہ تاکہ میں آرام سے میرے جو ایچ آر ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرسکیں اور آپ جب آئیں گے منڈے کو تو اپنے پاسپورٹ سائز فوٹوز اپنے ٹینتھ اینڈ ٹویلتھ کی مارک شیٹ اینڈ پلس گریجویشن کی اور جو آپ کے کورسز ہیں وہ سب کی مارکس وہ لے کر آئیے گا ڈاکیومینٹس جی اور فوٹو کاپی بھی لے کر آئیے گا جی اور آپ اس کو پروسیزر جو اگر آپ نے ویریفائڈ ہوگئے تو آپ جو ہے فف ففٹین ڈیز کے بعد ہماری کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں جی تھینک یو سو مچ